नमस्कार नमस्कार मैं इस शहर में नया नया आया हूँ अभी तो फ़िर मुझे बताओ आपके रेस्टोरेन्ट में अच्छा खाना क्या बनता है

वह ऑनलाइन देखे थे हमने

हाँ राइट

रोटी भी साथ में हाँ हाँ रोटी सब्ज़ी

पी बी एम वाला कर दो

नी आकर लेकर जाऊँगा ओर तो साथ में वह लस्सी वगैरह हाँ ठीक है